हॅलो म्हजें नांव बिंदिया आरोलकर हांव खोर्ली म्हापसा हांगासल्यान उलयता हांवें तुमचें रेस्टोरंट अंकीता फुडसांतल्यान एक ऑर्डर केल्ली जेवणाची तातूंत भाजलेली सुंगटा आनी चिकन शाकोती ऑर्डर केल्ली हांवें तुमकां कॉल केल्लो की सांगपाक तुमचें जेवण आमकां पाविल्लें आसा आनी हांव खरेंच तुमची तोखणाय करपाक सोदतां कारण की इतली गरमेचे आताचे दीस आसा इतले रखरखते वतान तुमी आमची ऑर्डर बऱ्या हांतूंत आनी ती बीन खूब कमी टायमान अशी पावयल्ली आसा आमी चितूंक नासलें की इतले बेगीन आमकां जेवण पावतलें म्हणून बट तुमची सर्वीस इतली बरी आसा सो हांव तुमची खुपूच तोखणाय करूंक सोदता इवन तूम हांवे वचून गुगलाचेर तुमकां तुमच्या रेस्टोरंटाक एक बरी रेटींगूय दिल्ली आसा आनी कंमेंटूय केला सो हांव तुमकां खुबूच धन्यवाद म्हणपाक सोदता थेंक्यू